बच्चा सभके खाता खोलाना चाही ओकरामे पैसा हेतै पैसा जमा करना चाही पैसा खर्च नहि हेतै किछु लैमे दिक्कत नहि हेतै या पास करलकै कमिटी ओकरामे पैसा अयतै पैसा उठाए कऽ किछु करि सकै छै पढ़ि सकै छै बच्चासभ नहि तऽ एना पैसा रहै छै तऽ खर्चा बहुत करै छै उड़ा दै छै किछो खातिर पैसा खातिर किछो लेने रहै छै तऽ मम्मी पप्पाकेँ तंग करै छै इएह खातिर खाता खोलाना चाही ओकरोमे पैसा जमा रहतै किछो लैए कऽ मन हेतै कोपी किताब कलम पैसा उठाए कऽ लए सकै छै या सरकारी पैसा अयतै इसकुल पास करलकै मैट्रिक पास करलकै इन्टर पास करलकै ओकरोमे पैसा अयतै पैसा उठा कऽ पढ़ि लिख लोग सकै छै या किछु बिजनेस करि सकै छै किछु लए सकै छै मम्मी पप्पासँ पैसा नहि मङ्गतै तङ्ग नहि करतै मम्मी पप्पाकेँ पैसा दए पैसा दए या उएह पैसा जमा करि कऽ नहि राखतै खतम तऽ मम्मी पप्पाकेँ तंग करतै किछो लैए के मन हेतै पैसा दीजिए पैसा पैसा दए पैसा तंग करतै उएह पैसा जमा रहतै तऽ मम्मी पापासँ पैसा नहि माङ्गए पड़तै उठा कऽ किछु खरीद सकै छै किछ ला सकै छै या किछु बिजनेस करि सकै छै कॉपी कलम खरीद सकै छै नौकरी लागि सकै छै पढ़ि कऽ लिखि कऽ पढ़ैएके मन छै कखनो खाता खोलल रहतै ओकरोमे सभ टाका जमा रहतै उठा कऽ तुरन्ते पढ़ि लिखि लेतै नौकरी लए लेतै उएह खाता खोलाना बहुत जरूरी छै सरकारियो पैसा अबै छै मैट्रिक करयमे खाता नम्बर लागै छै ओकरामे पैसा अबै छै सरकारी इसीलिए खाता खोलाना बहुत जरूरी छै सभ बच्चाकेँ खाता खोलाना चाही खाता खोला कऽ ओकरामे टाका जमा करना चाही